हँ अच्छा ढङ्ग से दवाइ बिमारीके इलाज अच्छा ढङ्ग से ओएह ने खुब बढ़िआँ इलाज होइ छै आओर जैसे कि गरीब गुरबाके लिए किछु इलाज मे बिशेष ढेरे कुल लए लै छथिन रूपा इलाजो से जादा आ किनको दया लगै छै तऽ इलाजो से जेतने होलै ओतनामे काटि छाटि कऽ दू एक दू सए रूपा छोइड़ो दै छथिन ई सब होइ छै

अच्छा

ओ जॉन्डिसो आरके

बढ़िआँ दै छथिन दवा

अच्छा

सएह

आ डाक्टर साहब जे बिमारी रहै छै ओकरा गरीबोके एक रङ्ग लए लै छथिन दू पाइ होएके नहि चाही जेकि ओएह गरीब छै जे हजार पाॅंच सए रुपए से सब होइ छै